नोंगौ जोंनि हारिमुयाव जोंनि आयजोफोरनि खर' लोबनायखौ जोङो गोथारै फालिनाय जायो बा खर' लोबनाय जानायखौ फालिनाय जायो बेनिनो जों मेन थांखिया जाहैबाय जोङो जोंनि आयजोफोरनि देहायाव खर' लोबनाय जायोब्ला जोङो फुजा फाथालि फुजा होनाय बाथौयाव हाबनो मोना मन्दिराव हाबनो मोना लोगोसे माखासे नेमखान्थि दङ बेफोरखौ फालिनांगौ सावस्रि आरो साखोन सिखोनै थानांगौ बिनि थाखायनो दांदेर दुंदेर खालायनो मोना जादेर सिबदेर सुदेर खालायनो मोना बाथौयाव मन्दिराव फुजा होनो मोना हासुं मोना बिनिनो मेन जाहोना जाहैबाय थोजासे सांग्रांथि दं माखासे सिखोन साखोनै थानांगौ सिखोन साखोन थानायनि माखासे थांखि थोजासे जेनेबा गाव गावनि देहा गाव गावनि साफा लाखिनांगौ गावनि आयजोफोरनि खर' लोबनाय जायोबा फुजा फाथाल फुजा होनो मोनै माखासे बाथौयाव हाबनो मोनै मन्दिराव हाबनो मोनै फुजा फानि होनो मोनै बेफोरो जाहैबाय